असां घर में दाल चांवर कढ़ी चांवर ठाहींदा आहियूं दाल चांवर ऐं कढ़ी चांवर ठाहिणु सोखुला आहिनि भाॼी फुलिको ठाहींदा आहियूं बिहु पटाटा दाल पकवान सिंधियुनि जा वधीक वणंदड़ अहिड़ियूं शयूं आहिनि दाल पकवान ठाहिणु ॾाढा ॾुखिया आहिनि दाल पकवान ते असां पकवान घर में पकवान पहला वेले करे पिणु सुकाइंदा आहियूं उन खां पोइ तरींदा आहियूं पक दाल पकवान ठाहिणु ॾाढा ॾुखिया लॻंदा आहिनि ऐं दाल चांवर ठाहिणु ॾाढा सवला लॻंदा आहिनि दाल चांवर कढ़ी चांवर ठाहिणु ॾाढा सवला आहिनि कढ़ी सिंधियुनि जी वधीक वणंदड़ वस्तू आहे कढ़ी में सभु प्रकार जूं भाॼियूं पैजंदियूं आहिनि भींडियूं पटाटा गुआर टमाटा सावा मिर्च कढ़ी बेसण मां ठहंदी आहे खिचड़ी बि असां ठाहींदा आहियूं खिचड़ी ठाहिणु सौखली आहे खिचड़ी जल्दी ठही वेंदी आहे भाॼी फुलिको तरियल पटाटा सयूं सयूं पटाटा बि सवला आहिनि सयूं बि सवलियूं ठही वेंदियूं आहिनि पटाटा तरियल बि सिंधियुनि जा वणंदड़ वस्तू आहिनि